میں نے ایک شوز منگایا تھا منترا سے وہ شوز پوما کا شوز تھا وہ بہت ہی شاندار شوز تھا اور ایک بہت ہی فیبریک اور سینٹیٹھک تھا سینٹیٹھک لیدر لیدر میں تھا پہننے میں بہت ہی کمفرٹ محسوس کر رہا تھا میں اور بہت ہی شاندار پوما ایک برانڈ ہے اپنے آپ میں اور وہ بہت ہی آل انڈیا لیول لیول بہت ہی اچھی کمپنی ہے اسے آپ پہنیں گے شوز کو تو بہت ہی اچھا محسوس کریں گے اپنے آپ کو